गाय भैंस पोसय छी हमसब तऽ हुनका लेल घर बनबय छी घरमे बन्हय छी ठण्डा महिनामे हुनका कपड़ाक लेल ढकि कऽ राखय लेल व्यवस्था राखय छी आओर हुनकर चाराक लेल खेतमे जइ जनेर अथवा जे हुनकर चारा छनि से लगबय छी आओर बाल बच्चा काटिकय आनि दै छथिन घर घरपर मे हमसब मिलकऽ हुनका काटिकऽ सानी पानि सानिकऽ हुनका खुआबय छी समयसँ समयसँ घर बाहर करय छी ओकरबाद हुनका शाम सुबह दुहयक लेल अपना नहि केओ रहय छथिन तऽ आदमीके राखल जाइ छै हुनका टाइमसँ खाना खुआबय छियनि गोबर जमाकऽ कऽ खेतमे दै छी ओयसँ हमरा सबके फसलमे लाभ मिलति अछि जते की खादमे नहि होइ छै ओइसँ जादा पशुके गोबरसँ फायदा मिलय अछि ओयसँ हमरा सबके लाभ मिलय यऽ पशु पोसलासँ फायदा अइ हानि नहि चाहय छी जे बालबच्चा भी ई सब कऽ कऽ आगु बढ़थि लाभ लैथ देखभाल करथि जे पाव भरि दूध लए कतहु खोजऽ लए जायके नहि पड़य अपनासँ मदति मिलैत जाइ अपनासँ फायदा घर आँगन निपय छी तै लए कतहुसँ गोबर ताकऽ लए नहि जाय पड़य अपना दरबाजापर सँ अपना पशुसँ काम ली इएह हमर सबके इच्छा अइ जा जतेके फयदा ली ओइसँ जादा हमर सबके बाल बच्चा भी फायदा चाहथि आओर लाभ लैथ इएह हमर सबके इच्छा अइ कोनो भी काम जे अछि कयलासँ फायदा छोड़ि हानि नहि होइ छै काममे लागल रहलासँ टाइम भी पास होइए ने दोसर तेसरसँ कोनो वार्ता ने कोनो मेल मिलाप अपनासँ मतलब राखय छी अपना काममे लागल रहय छी अपना पति पुत्र बाल बच्चासँ प्रेम बनेने चाहय छी जे सब आदमी लागल रहु सब आदमी काम करु सब आदमी कय टएम पास हएत आगू देखकऽ बालबच्चा भी अपन टाइम पास करयके लेल समय लगबथि करथि जाहिसँ फायदा सब आदमीके हुअए ओइसँ गाँव समाज भी देखथि जे ई अपना कामसँ मतलब राखय छथि पशु पोसय छथि हमहूँ पोसी हमहूँ करी अइसँ हमरो सबके फायदा होयत इएह सब हमर सबके इच्छा अइ